हमलोग हमेशा कहीं न कहीं ट्रिप पर जाते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ और हमलोगों का प्लैनिंग एक हफ्ते पहले या दो तीन दिन पहले ये होता बन जाता है कि हमलोग कित कितने लोगों को निकलना है एक बाइक पे पर बाइक पे जो लोग बैठते हैं चार पाँच बाइकें रहती हैं साथ में हमलोग निकलते हैं अपने घूमने के लिए उस ट्रिप में हमारे दोस्त लोग रहते हैं साथ में चला जाता है फिर उसके बाद आगे यहाँ से लगभग विंध्याचल का मान लीजिए हमलोग एक दिन में ट्रिप निकालते हैं विंध्याचल जाने में यहाँ से लगभग एक सौ दस किलोमीटर है हमलोग को आधा दूरी तय करने में लगभग चार से पाँच घंटे लग जाता है क्योंकि उस बीच में हम लोग को नाश्ता भोजन और कहीं कहीं रुक के पानी चाय करते हुए हमलोग रास्ते जाते हैं वहाँ पे कुछ विश्राम करते है उसके बाद आधे दूरी तक हम चलाते हैं और आधे दूरी आधी दूरी तय करने के लिए हमारे दोस्त जो बाइक चलाते हैं उनको बाइक थमा दी जाती है कि अब आप आप लोग भी ले के चलिए आधा दूरी उसको तय करने में लगभग हमलोगों का दिन भर लग जाता है और हमलोग की प्लानिंग रहती है कि वहाँ माँ का दर्शन किया जाए और दर्शन करने के बाद वहाँ से सुबह में निकला जाए सुबह में लंच नाश्ता सुबह में नाश्ता करने के बाद हमलोग निकलते हैं वहाँ से नाश्ता करके और बीच में आ के फिर वही चाय पानी करते हुए बीच में फिर लंच करके अपने घर के लिए शाम तक वापस आ जाते हैं और अपने दोस्त जहाँ जहाँ से आए होते हैं उनको वहाँ वहाँ छोड़ दिया जाता है इनको जिनके घर जहां से उठाया जाता है उनको अपने अपने घर को के लिए छोड़ दिया जाता है और हमलोग की तैयारी अच्छी रहती है हमेशा हमलोग ट्रिप पे जाते रहते हैं ये ट्रिप हमलोग के लिए नया नहीं रहता है हमेशा हमलोगों का प्रोग्राम बना रहता है हमारे दोस्त भी काफी सर्वाइव करते हैं ट्रिप के खर्चे को भी हर चीज़ को हैंडिल करते है अच्छे से उनलोग बहुत अच्छी तरीके से ट्रिप का इन्जॉय किया जाता है ट्रिप में हमेशा अलग अलग नए नए चीज़ों को देखा जाता है दर्शन करने के माध्यम से हमलोग घूम लेते हैं जिससे हमलोगों के जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है और उससे हमलोग खुश रहते हैं सभी दोस्तों में अपार प्यार और व्यवहार है इसलिए हमलोग अगले ट्रिप के लिए भी तैयार रहते हैं